जय झूलेलाल

हथ सां बणियल कपिड़ा हथ सां बणियल कपिड़ा रेडीमेड कपिड़नि सां इनकरे मज़बूत हूंदा आहिनि छो की हुन में मज़बूती हूंदी आहे उहे उधणंदा जल्दी उधणंदा न आहिनि अन कपिड़नि में मज़बूती हूंदी आहे ऐं अंदरि मारजन हूंदो आहे इनकरे कपिड़ा जल्दी फटंदा न आहिनि इनकरे उहो हल्दा वधीक आहिनि ग ॿाहिरि बज़ारि जा कपिड़ा हिन में मज़बूती न हूंदी आहे उहो जल्दी ख़राबु थी वेंदा आहिनि ऐं जल्दी फाटी वेंदा आहिनि इनकरे घर जा सिबिरियल कपिड़ा ॾाढा मज़बूत हूंदा आहिनि इनकरे घर में जेतिरो बि थी सघे कपिड़ा सिबिराइणा खपनि ऐं हलंदा बि वधीक आहिनि इनकरे असांखे जेतिरो बि थी सघे कपिड़ा सिबिराए करे पाइण खपनि वधीक हलंदा आहिनि इनकरे असांखे जेतिरो बि थी सघे कपिड़ो सुठो ऐं कपिड़ो मज़बूत थी वेंदो आहे मां बि हथ सां सिबी करे उहो कपिड़ो पाईंदी आहियां ऐं उहो हलंदो वधीक आहे ऐं नंढो वॾो थिए त अंदरि कपिड़ो हूंदो आहे असां खुलो ऐं टाईट वग़ैरह करे सघंदा आहियूं ॿाहिरि जो कपिड़ो असांखे अंदरि मारजन न ॾींदा आहिनि इनकरे असांखे ॿाहिरि जो कपिड़ो पसंदि न ईंदो आहे